तैरना तो हम काफी फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए हार्ट वार्ट के लिए भी पहले क्या था कि हम बचपन में जाते थे गाय वाय भैंस वैस लेके तो नदी के किनारे जब जाते थे तो ये सोचते थे कि कैसे ये लोग तैर रहे हैं बत तो भाई से बोलते थे भैया हमें भी तैरना सिखाइए भैया कहते हैं नहीं तू डूब जाएगा अभी छोटा है उसके बाद जो धी धीरे जब भैया कभी नहीं रहते थे हम लोग किनारे में जा कर वही छप छप करते थे उसके बाद तैरना धीरे धीरे भैया लोग सिखाए फिर देखे कि हाँ ये तो थोड़ा बहुत सीख रहा है तो बोले चल ठीक है सिखा देते हैं फिर सिखाए उसके बाद जो है हम लोग फिर भैया जब तैरने लगे भैया ने फिर हो गए हम लोग जब भी जाएँ नदी में गाय भैंस ले के नदी में नहाते थे काफी देर तक और उसमें पानी के अंदर खेलते थे तैरते थे सांस रोक के काफी दूर तक हम सब तैर के निकल जाते थे इससे हमारे शरीर को काफी लाभ होता था हमारे सांस लेने में काफी जो है फायदेमंद होता है खुले में रहने से सांस कोई मतलब हमें परेशानी नहीं होती सारी फिटनेस एकदम बना रहता है सांस वास काफी जो है हमें फायदेमंद हुआ है इससे और शरीर का अब पार्ट भी ठीक ठाक ही रहता है कोई परेशानी नहीं होती है हमें मांसपेशियाँ भी ठीक फिट रहती हैं काफी हम लोग जो है हम देर तक तैर तैरते थे नदी में हमारे करीब में ही नदी है नदी के पीछे घर के कुछ दूर पे अब तो पानी कम हो गया है लेकिन गर्मियों में इससे पहले काफी पानी रहता था नदियों में हमारे अब गर्मियों में कम हो जाता है जिसमें हम सब डूब के तैरने में काफी परेशानी होती है जमीन पकड़ लेते हैं लग जाता है जमीन में नहीं तो जब पानी रहता था तो तैरने में बहुत मज़ा आता है इस समय बहुत अच्छा लगता है हम लोग काफी देर तक उसमें नहाते डूब डूब के तैरते थे काफी दूर तक काफी देर तक सांस रोक लेते थे जिससे हमारा फिटनेस सांस का बहुत बढ़िया रहता है